ॿारनि जो बचति खातो खोलण लाइ प्रेरित करण जे लाइ उन्हीअ खे इहो समुझाइबो कि पंहिंजो खातो खोलंदा हुन में बचति चालू थींदी बचति चालू थींदी त नंढे खां वठी करे धीरे धीरे धीरे खातो उन्हिनि जो मज़बूत थींदो उन्हनि खे पैसा जमा करण जी आदति पवंदी अॼु हिकु रुपयो बचाईंदा कल्ह ॿ बचाईंदा अॻिते सौ पंजाह बचाईंदा उन्हीअ जो फालतू काथे ख़र्च न कंदा पैसा बचंदा त सोचंदा कि पंहिंजे खाते में जमा कयूं ताकि उहे अॻिते वधनि हिन सां हिकु फ़ाइदो इहो थींदो कि ॿार जल्दी पंहिंजो समुझदार थींदो कि पैसा कीअं बचाइणा आहिनि कीअं वधाइणा आहिनि कीअं हुनखे सेव करिणा आहिनि